हम सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो ब्रस मंजन करके लेट्रिन बाथरूम होकर के और सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं कम से कम मैं तीन किलोमीटर तक दौड़ता हूँ और तीन किलोमीटर तक आता हूँ उसके पश्चात मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ रेस्ट लेने के पश्चात मैं एक चाय पीता हूँ चाय पीने के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ होता है और दौड़ने से हमारे शरीर की जितनी थकाने हैं या जितनी कमज़ोरियाँ हैं उससे हमको बहुत ही लाभ होता है कभी कभी तो ऐसा स्थान मिल जाता है कि जैसे हम लोगों को छत पर ही घूमना ल पड़ता है लेकिन उसका जैसे तीन किलोमीटर का रेंज है हम लोग उसको एक एक बना लेते हैं कि हम इतना चक्कर लगाएँगे तो हमारा इतना कबर हो जाएगा इतना लम्बाई दूरी हम कर लेंगे तय कर लेंगे और इससे हमको यह लाभ है कि हमारे ब्लड और सर्कुलेसन करता रहता है कभी हमको थकान नहीं होती कभी हमको बीमारी का वह नहीं होता और हमारे पूरे परिवार में ही कुछ न कुछ मेहनत करते हैं इसके लिए हमको अच्छा से अच्छा भोजन चाहिए तो जैसे दाल चावल हरी सब्ज़ी घी दूध फ़ल इत्यादि दौड़ के आते हैं उसके बाद हम नाश्ते में जैसे भीगा चना खाते हैं और उसमें किशमिश भी डाल देते हैं गेहूँ भी डाल कर खाते हैं दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है और दूध में किशमिश डालकर इस्स इस्तेमाल किया जाता है यह ही हम लोगों का पालन पोषण से हम लोग एकदम स्वस्थ रहते हैं और किसी बीमारी की शिकायत भी दूर रहते हैं हमेशा कोई बीमारी भी नहीं आती है इसलिए हम लोग हमेसा तंदरुस्त रहते हैं प्रसन्न रहते हैं दौड़ने से कई फ़ायदें होते हैं कभी कभी तो दरेय हाथ पैर को हिलाना पड़ता है जंपिंग करना पड़ता है ई होता है कि पूरा यह ही दौड़ एक मान लिया जाता है जगह ना मिलने के कारण यदि जगह होता है तो हम लोग कई किलोमीटर तक घूमने फिरने निकल जाते हैं उससे हमको सेहत में स्वास्थ में दिमाग पर असर पहुंचता है जो कि हम एकदम फ्रेस मूड में रहते हैं उससे हमको गंदगी हमारे जो शरीर की जो साँसे आती जाती रहती हैं और उससे हम बाहर भी साँस अच्छी लेते हैं और गंदगी हम लोग बाहर निकालते हैं वो हम लोग ऐसे पहाड़ों पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए इसलिए हम लोग आज स्वस्थ हैं